हैलो नमस्कार सर सर मेरी बैटरी चेन्ज करवानी है फ़ोन की हाँ तो आप कर दोगे वीवो का फ़ोन है तो सर क्या प्राइस रहेगा फ़िर सर गारन्टी थी तो ख़त्म हो गया है तो सर आप कितना चार्ज लेते हो अच्छा वह वह डालने वगैरह ऐसे होता और हम मुझे एक नया फ़ोन भी लेना है डूईल सिम वाला तो सर सैमसन्ग कम्पनी का लेना है सैमसन्ग एम् क्या प्राइस है और सेकन्ड हैन्ड लें तो अच्छा और नई गारन्टी कितनी आती है अच्छा पुराने वाले की थोड़ी बहुत आती है गारन्टी तो इस पर कुछ डिस्काउन्ट मिलता है नए वाले पर अच्छा सर तो सर नए वाले में केस में लेते है तो डिस्काउन्ट मिलता है या कार्ड पर मिलता है दोनों अच्छा सर मेरे पास एस बी आई कार्ड था एस बी आई का है कितना मिल सकता है धन्यवाद सर